हेलो हेलो हाँ हाँ आप नन्दू ज्वेलर्स से बोल रहे हैं हँ तो मुझे है ना चांदी की पायल लेनी है द सर मुझे न अथी नन्दू ज्वेलर्स से अथी मुझे है ना चांदी की पायल लेनी है क्या आप बता सकते हैं कि अभी चांदी का प्राइस कितना है एक भरी का कितने प्राइस है आ हम तो छः सौ रुपैया है हँ तो हमको है ना दस भरी का अथी दस ग्राम दस भरी का है ना पायल चाहिए तो कितने का पड़ेगा अच्छा छः हजार का पड़ जाएगा हाँ तो अगर कोई खराबी निकला तो अच्छा तो है ना आप उसका है ना पक्का बिल दीजिएगा ना क्योंकि है ना बहुत जगह होता है ना कि चांदी का पायल जो है ना मतलब काला भी पड़ जाता है तो इसीलिए है ना और बहुत से कस्टमर को है ना विश्वास नहीं होता है तो इसलिए आपका नाम नाम सुन के हम आए हैं हमारे बगल की बहुत सी पड़ोसी आप ही के यहाँ ली है तो ही हम सोचे आपकी यहाँ से ले लेते हैं और हमको ना आपकी ये दुकान में सर्टिफिकेट है क्या क्या आप जो दोकान करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट तो होगा बिल सब मिल जाएगा ना हाँ हाँ हाँ क्योंकि हम सुने हैं कि जहाँ पे सर्टिफि जिस दुकान का सर्टिफिकेट होता है ना दुकान का मान्यता बहुत ज्यादा होता है और है ना वहाँ से कोई भी चीज़ है ना खराब नहीं निकलती है तो इसलिए हम सोचते हैं क्या आपके यहाँ से ना ले लें हँ तो ठीक है तो फिर तो हमें बताइए कितने का प्राइस पड़ेगा फिर हम आते हैं आपके यहाँ लेने के लिए और हाँ सोने का प्राइस क्या है दस ग्राम सोने का क्या प्राइस है हाँ अच्छा तो वेट के अनुसार प्राइस रहेगा ना अच्छा और अच्छा ये नन्दू नन्दू ज्वेलर्स आ आपका और भी कहीं पर् दुकान है क्या हम और ले आएंगे अच्छा ठीक है ठीक है मैं भी हम बगल अगल बगल में भी दो तीन को बता देंगे कि है ना आपके यहाँ से ले लेगी तो आपका दुकान आपका ही दुकान का नाम हो जाएगा और अगर कस्टमर भी बढ़ जाएगा आपका आमदनी भी बढ़ जाएगा ठीक है ठीक है तब रखते हैं तब देख धन्यवाद ठीक